تاج محل بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کی جگہ ہے تاج محل مشہور جگہ ہے وہاں کے لوگ یہاں بہت سارے گاؤں کے لوگ تاج محل جاتے ہیں گھومنے کے لیے بہت بہت دور کے لوگ بھی آتے ہیں گھومنے کے لیے تاج محل کے بہت سارے شہر کے لوگ یعنی ودیش سے جو لوگ آتے ہیں وہ اگر تاج محل نہیں دیکھتے ہیں اس کے اس کی سفر ادھوری رہ جاتی ہے اس لیے ہم لوگ بھی تاج محل گئے گھومنے کے لیے بہت اچھا لگا دیکھنے میں فوٹو کھنچوانے میں اور بھی وہاں بہت اچھے اچھے چیز ملتے ہیں بہت بہت سارے انگریزوں کے زمانے کے سامان سب بھی ہے دیکھنے دیکھنے کے میں بہت مزہ آتا ہے اور وہاں آئس کریم وغیرہ دوست سے ملنے کے لئے بہت انجوائے کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن تاج محل میں اتنی اچھی خوبصورت جگہ ہے کہ ویسی جگہ کہیں ہے بھی نہیں لیکن وہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں اور وہاں بہت سارے لڑکیاں لوگ بھی جاتی ہے اور وہاں پر فوٹو وغیرہ ہو ہر ایک چیز کھینچاتے ہیں اور بھی اچھا لگتا ہے گھومنے میں بہت مزہ آتا ہے جیسے کہ کہ جیسے کہ تاج محل ہم ہم سب کو مطلب ہر ایک انسان کو جانا بہت ہی ضروری ہے گھومنے سے تھوڑا مائنڈ فری ہوتا ہے اور سفر پورا ہو جاتا ہے اس لیے گھومنا بہت ضروری ہے گھومنے میں کوئی کمی نہ کرے